हैलो तुस दंदे आह्ले डाक्टर ओ बोल्ला दे में दंदे गी बड़ी पीड़ ऐ दाड़ै ई ढड्डल बनी दी ते में औना ला उ'यै तुस दोआ देगे ओ कड़गयाला दा सोजी दी ढड्डल बनी दी दाड़ा बड़ी ते ओह् में पीड़ महां दोआ लैनी ते नी पीड़ ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही औगी अ'ऊं हां ते तुस उ'यै मी पीड़ घटी जाह्ग किन्ना चिर लग्गग में उत्थे हफ्ता लग्गी जाह्ग नी ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ फ्ही अ'ऊं कल आई जन्नी आं हां अच्छा फ्ही